हॅलो आं बरें आसा तूं बरें आसा मुगो आज शी बाये याद जाली म्हाजी आं आं मागीर केन्ना गो बावीस ऑगस्टा आसा आं हय हय हय मागीर तुमी तयारी जाली तयारी जाली तयारी जाली आं आं मागीर आं हा मागी आतां आं मागी आतां आं आनी आसा दिसता लोक आनी सगलीं गेलें दिसता घरचीं हय आं आं आं आं मागीर सोंप्तका म्हाका आमकां आपोवपा लागो फोन केल्लो हांवूय म्हणटालें ती आजून फोनूच करुना म्हणून आमकां हय म्हणटा आतां येवपाचें आमी येवपाचें ठरयल्लें म्हळ्यार हेणें म्हळ्यार फोनूत करूंक ना आमकां अशें म्हणून फोन केलें जाल्यार वयतलीं अशें म्हणून चितलेलें आतां केलो न्हू तुंयें फोन आं ना आरे घरची जाल्या किदें जाल्यार आपोवप हें आसतात न्हू ना जाल्यार कशें जातलें तर आपोवपाचें आसतात तें खंयी जा आमगेर बसून किदें आं हय राव आनी तुमी रातची वयतली मुगो रातची वयतली जाल्यार आमी येतात कित्याक पार सप्तकाक गेले म्हणून किदें वोसोन थंय घरान वोसोन न्हिदपाचें ना रातचें पार बी पोवपा वयतलीं जाल्यार आमी येतात आं आं पावस हय पावस मातसो पावस मात नासल्या पुरो पार पोळोपा मागीर बरें मेयटा न्हू पावसान मात्शी हें जाता बिसता बिसता अशें म्हणो हय आं हय हय पळय येवचे म्हणो केलां हांकांय सांगलेलें हांयें या हा अशें म्हणो भजनां जाल्या भजनां भजन घेवपाक करपा जाता न्हू हय हय ना आमी रातची आमी सकाळची हरशीं करताली म्हणल्यार आतां ओनू आमी रातची पडटा काय सकाळी पडटा म्हूण खबर ना बरें पयळता सांगता हाका हांव सांगलां म्हणोन हय सांगलां म्हणटा हय आनी आमकां भजन करपाची आवडय आसा न्हू भजनां आनी तें ना म्हणपा जाता आं फेरी बिरी मागीर रातची ना पाराक गर्दी आसता न्हू फेरी बिरी हय मागीर पार बी पोळोन मदींत मागीर अशें हें हें जातकीर दिंडी बिंडी ती जाता म्हणल्यार तेंत पळोंक उरतात फेरी आनी खंय भोंवो मेळटा मागीर मागीर फेरयेक मागीर परत एक दीस पावट मारपाची आरे बाप रे इतले दीस तुमगेर रावल्यार आनी आनी घरा कडे हांकां कितें करतलो हीं हीं आसा न्हू आमची तीं येता तीं तीं येता आमगे आसा न्हू घरा कडेन ती मागीर कितें म्हणटली इतले दीस इतले दीस खंय इतले दीस खंय गाय म्हणटली ती हय मागीर आं मागीर तिका तूं तूं फोन कर आनी सांग हांवें सांगल्यार म्हाजी आयकुची ना ती मागीर तूं सांग फोन करून येया म्हणोन आमगेर मातशी येत निमताना आ सांग आं आं बरें बरें बरें बरें बरें हांव फुलां विकतींच हाडटा घरा कडेन आनी मागीर घरा कडच्यानूच हांव फुलां गुंतून बुतून मागीर हाडटा हांव हार बीन हार बेल सगलो घेवन येता मागीर आं आं हय आनी त्या दिसा म्हळ्यार गर्दी खंयचो खंयचो लोक येता न्हू सप्तकाक म्हळ्यार व्हडलो सप्तक न्हू वास्को ते खाती लोक लोक भरपूर येतात तो लोक आनी लोक येयले शिवाय सप्ताकूय बी सारको ये चलना तो आनी सगल्या घरान घरान घर लोकागेर सप्तकां लोक वास्को म्हणलो मोटो म्हणलोलो सोप्ताक वास्को हय हय आनी लोक जाताय बी तसो सप्तका हय फेरी बिरी मागीर ती अशी करून मदेर बी भरपूर येयलां मुगो आं ह ह आम आमकां एक हे घेवपाक जाय आसलेली किदें ती हें गो शोकेश हय बरें आं बरें आं येतली येतली येवच्यो येतली ही सांगताली सांगताली या म्हणून आमी भुरगींय सांगतालीं हीं सांगतालीं चल आमी सोप्तकाक अशें म्हणून फोनूत करूं ना म्हुणोन पयलीं म्हणटाली तीं आजून फोनूत येवना मुगे किदें खंय आजूनी फोन अशें म्हणून आजून सोप्तक आमकां याद ना दिसता सांगपाची अशें म्हुणोन आं बरें सांगता हांव सांगता मागीर तूं बेश्टो एक कर हांव सांगतात तेंगा आं बरें जावनी तयारी बरी जावनी हय चल येतात आमी येतात येतात आं चल